हमसभ मिथिलाक वासी छी आओर मिथिलामे विवाह उपनयन श्राद्ध सेहो होइत अछि आओर विवाह उपनयनमे विधिवत विवाह उपनयन होइते अछि आओर जे विवाह उपनयनमे बाजा सभ बाजैत अछि जेना कि डी जे भऽ गेल तऽ ईसभ जे जे सभ आबैत यए बाजैत यए आओर एहि सभके लेल हमसभ भरपूर इन्जॉय लैत छी आओर इन्जॉयके सङ्गे सङ्ग विधिवत सभ विवाह उपनयन सभ किछु होइत अछि आओर श्राद्धमे दुःखक बात अछि जे श्राद्धमे कनि दुःखक घड़ी रहैत छै आओर ओहोमे भोज भात होइत छै लेकिन ओहोमे भोज भातसभ होइत छै आओर हमसभ बड़ी सौभाग्यके बात छै जे मिथिलाके वासी छियै मिथिलामे छी आओर मिथिलामे विवाह उपनयन मूड़न सेहो होइत छै ताहिमे विवाहमे किछु ज्यादाके इन्जॉय उठबैत छी ज्यादातर वहाँ आओर इएह हमसभ कहब जे मिथिलाके वासी छी